اسکولوں میں بہت سارے مضامین پڑھائے جاتے ہیں جوکہ دنیا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور بہت سارے آخرت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور وہاں کے اساتذہ اچھے اور پڑھے لکھے ہوتے ہیں جوکہ ہمیں اچھے سے پڑھاتے ہیں